ہیلو آپ سوئیگی سے بات كر رہے جی میں آڈر کرا تھا بہت دیر ہوگئی ہے یہاں یہاں پہ میں لکشمی نگر میں رہتا ہوں دس نمبر گلی میں ہاں ہاں ہاں میں نے آڈر كر ركھا ہے ابھی تک آئے نہیں آپ ہو كہاں پر اچھا تھوڑا جلدی كریئے آ سكتے ہیں تو آپ جلدی سے آ جائیے آپ مجھے اپنے لوكیشن تو بتائیے ارے ابھی گاندھی نگر كے سائڈ ہیں آپ چلیے تو میں مطلب ابھی لگیں گے آپ كو كچھ ٹائم تو لگ جائے گا لیكن جلد سے جلد اگر آ جائیں آپ تو صحیح ہوگا كیونكہ آڈر كرے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے ٹھنڈا وغیرہ ہو جائے گا جو میں نے آڈر كرا ہے تو پلیز تھوڑا فاسٹ آ سكتے ہیں تو آپ آ جائیے اور پانچ منٹ كے اندر آ سكتے ہیں تو جلدی سے آ جائیے آپ كو تو ابھی آپ پاس میں ہی ہیں آپ ہاں ٹائم تو لگے گا ویسے آپ کو دلّی سے آ جائیے میں آپ كو پھر دوبارہ كال كرتا ہوں اگر آپ نہیں آ پاتے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے